हमरा गाममे देखते छी कि आर सब चीजकेँ व्यवस्था सब नीक जकाँ भऽ रहल अछि नीक जकाँ भऽ रहल हँ सांस्कृतिक गोष्ठी हो रहल हँ अहाँकेँ दुर्गा पूजा ई मेन मुख्य मुख्य पर्व थिक ओ मुख्य पर्व यऽ आओर सब एहिमे व्यवस्था राखल गेलहँ जे नाट्यकलाके तऽ सङ्गीतोके व्यवस्था रहै छै नओ दस दिन तक पूजा पाठ सब नीक जकाँ एहिठाम भऽ रहल यऽ भऽ रहल हँ एहिठामके पण्डित बहुत विद्वान सब छथि आओर ओ सब एहिठाम ओ पूजा पाठमे लीन रहैत छथि हमहुँ सब जाइत छी सुनै छी हुनकर गान बाज आकि हुनकर मन्त्र उच्चारण सबटा हमसब सुनैत रहै छी अनुकरण करै छी आओर ओहि लेल भक्तिभावमे हमसब हुनका प्रति डुबल रहै छी माँ भगवतीके प्रति